اُتر پردیش کا قدرتی منظرنامہ ریاست بھر میں بہت مختلف ہے بہت ساری مخصوص علاقے ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے جیسے کہ یہاں پر رازداری اور دیودار واٹر فالز بہت زیادہ مشہور ہیں لوگ یہاں پر جاتے ہیں لُطف اندوز ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ پکنک وغیرہ مناتے ہیں اور چُھٹیاں آرام سے گُزارتے ہیں اِسی طریقے سے ہسینا پورا وائلف لائف بھی بہت مشہور جگہ ہے جو کہ ہماری ریاست کی ثقافت کو بڑھاوا دیتی ہے اور باہر کے لوگ یہاں پر آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں المورا کی جگہ بھی بہت زیادہ مشہور مانی جاتی ہے ہماری ریاست میں اور یہ ساری چیزیں ہمارے علاقوں کی خوبصورتی کو بڑھاوا دیتی ہے اور ریاست بھر میں یہ مختلف حصّوں پر پھیلا ہُوا ہے جس سے ہماری ریاست کے چار چاند لگے ہوئے ہیں